ہیلو میرا نام شمیم ہے اور میں پین کارڈ کے دفتر سے رابطہ کر رہا ہوں اپنی درخواست کی حیثیت معلوم کرنے کے لیے آپ کو اپنا رسید نمبر اور تاریخِ پیدائس فراہم کرنا ہوگا مثال کے طور پر میں نے پین کارڈ کے لیے آن لائن درخواست دی تھی اور میرے پاس رسید نمبر دو پانچ آٹھ زیرو تین چھ ہے کیا آپ براہِ کرم اس کی موجودہ حیثیت بتا سکتے ہیں شائستگی اور احترام کے ساتھ اپنی درخواست پیش کریں اور اگر کوئی مزید معلومات یا کارروائی کی ضرورت ہو تو اس پر عمل کرنے کی تیار رہیں